हल्लो

जी जी जी हाणे तव्हांजो असां सां गॾु कनेक्शन आहे त असां तव्हांखे हिकु सलाहु ॾियूं था के भई तव्हांखे कहिड़े टाईप जी कहिड़े प्रकार जी तव्हांखे लोन खपे थी छो तव्हां जेका बि आयो टैक्सिस वगै़रह सभु तव्हांजो मां संभालींदो आहियां ने बैंकींग जो त मूंखे मूंखे ख्यालु आहे त मां तव्हांखे इहो पुछण चाहींदसि त तव्हांखे कहिड़ी लोन खपे थी पंहिंजे वटि ॾिसो कार लोन थींदी आहे बाईक लोन थींदी आहे कार लोन में ॿ प्रकार जी लोनूं थींदियूं आहिनि जीअं हिकु फॉर द पंहिंजी थींदी आहे कॉर्पोरेट वर्क लाइ ऑफ़िस जे लाइ जेकी कार हुंदियू आहिनि हिकिड़ो उहा हिकु पर्सनल कार थींदी आहे पंंहिंजी जेकी मालिक हलाईंदो आहे इनमें वरी ॿ थींदियूं आहिनि के बि हिकु मालिक जेको करे थो कंपनीअ में थो हलाए ने हिकु पंहिंजे घरु थो हलाए त जेकी कंपनीअ में जेकी कार हलंदी त उहो हलंदी कंपनीअ जे खाते में चढ़न्दी कंपनअ जे केपीटल में मूड़ीअ में जेकी जेका मूड़ी ॾेखारींदा आहियूं न पाण कंपनीअ जी जीअं के माल मिलकियत आए उनमें कार वेंदी ने जेकी हू जेकी तव्हांजे घरु जी कार जेको रखो ता उहो तव्हांजे पंहिंजे जेको इन्कम टैक्स भरो था उनमें ॾेखारी वेंदी हिसाब किताब में ने त उहो हिकु तव्हांखे अथव के बि ऑपशन अथव के तव्हांखे विकल्प अथव के भई ही कहिड़ी करिणी आहे ने ॿियो थींदो आहे गोल्ड लोन सोन जे मथां लोन उनमें सोन जा सिक्का ने अहिड़ो तव्हां नथा रखी सघो उनमें तव्हांखे ख़ाली घरु जा जवेरात चूड़ियूं ॿंगिड़ीयूं अहिड़ा सोन जेका हुंदा आहिनि हुनमें ॿ प्रकार जा सोन ईंदा आहिनि हिकु नव सौ सोरहं हिकु अठ सौ वीह त उहो जेका तव्हां सोन तव्हां ॾींदा बैंक में त उन बैंक जो तव्हांखे स पंजहतरि टका उन्हनि जो रेट कढंदा ऐं चेक थींदो हिकु सोनी इन जो ईंदो जंहिंसां कॉन्ट्रेक्ट बैंक जो हुंदो आहे जेको बैंक सां जुड़ियल हुंदो आहे पहिरीं खां ई त ऊओ तांखे तेॾीमल ई तांखे कलाकु ने अंदर सभु मापे वजन करे चेक करे सभु ॿुधाईंदो के तव्हांजे सोन जी जेकी क़ीमत आहे समिझो सौ रुपए बि साम्हूं पंजहतरि रुपिया ताईं क़ीमत आहे त तव्हांखे पंजहतरि ते तव्हांखे सभु सतरि रुपिया लोन मिलंदी उनमें अलॻि अलॻि अथव उनमें अगरि समिझो के तव्हां साल जो कंडक्ट कयो था साल जो घणो त कुझु पंद्रहं खां वीह स अरिड़ाहं टके जे विच में लोन जो व्याज ईंदो आहे उनमें अलॻि अलॻि

हा सभीन खां घट व्याज अगरि तव्हांखे खपे थो त तव्हां ए न एफ़ डीअ ते फ़ीक्स डिपॉज़िट जेको हूंदो आहे पंहिंजो जेका पंहिंजा ई पेसा बचत आहे उनजे मथां हिकु लोन थींदी आहे उनखे बैंकिंग भा भाषा में चवंदा आहिनि स्कयॉर लोन उनमें तव्हांखे इंटरस्ट रेट घटि पवंदो समिझो के उनमें तव्हांखे अगरि नव टका इंटरस्ट रेट पए तो ने साम्हूं तांखे एफ़ डीअ ते सत टका मिले थो त तव्हां ख़ाली ॿ टका भरिया समिझा हा म्यूच्युअल फ़ंड ते लोन न मिलंदी उनमें तव्हांखे उनमें ब उन ए वेबसाईट ते वञी करे तव्हांखे उनि ते जेको एप्लीकेशनस हुंदियूं आहिनि जेकी मोबाइलनि में अॼकल्ह सभु डिज़ीटल थी वियो आहे उनमें तव्हांखे ऑपशन ॾेखारींदो बाक़ी त पंहिंजे वटि बैंक में अथव पर्सनल लोन मतिलब पंहिंजी जेकी नीज़ी लोन जेकी चवंदा आहियूं पाण ॿियो कॉर्पेट जेकी ऑफ़िस लाइ जेकी मालु मिलकियल ख़रीदनि लाइ जेको माण्हूं लोन खणंदा आहिनि ॿियो कार लोन थी बाईक लोन थी ने होम लोन थी होन लोन में बि ॿ टे अलॻि अलॻि मतिलब काॻड़ीया बि खपंदा आहिनि पाण खे जीअं अॼकल्ह मतिलब हलियो आहे मतिलब फ़िक्स जरुरी आहे मॉर्ॻेज जेकी मॉर्ॻेज मतिलब के तव्हांजा ई या काॻज दस्तावेज ठहंदा हू दस्ताबेज तव्हां हूअ वकील ठाहे ॾींदो सरकारी चोपिड़े ते चढ़न्दा हू तव्हां या जमा कराईंदा बैंक में तॾहिं तव्हांखे लोन मिलंदी उनजो इंटरस्ट रेट तव्हांखे अ अठ टका नव टका खां यारहें टके जे विच में अची वेंदो आहे पोइ जेसिताईं लोन जो अमाऊंट थियो पोइ सां उन मथां डिपेन्ड कंदो उन मथां आधार रखे

जी सर जी सर जय झूले